ثقافتی تقریبات اپنے اپنے مذہب پر ڈپینڈ کرتی ہیں کیونکہ جو جس مذہب کا ہوگا وہ اُسی تقریب میں جانے کا شوق رکھے گا جیسے کہ جمعہ کے دِن کا خُطبہ ہوتا ہے تو اکثر و بیشر مسلمان کی تعداد جاتی ہے جمعہ کے دِن خُطبہ سُننے کے لیے اور مندروں میں بھجن ہوتا ہے اور تہوار پہ اُن کے دِن زیادہ بھجن ہوتے ہیں تو اکثر یہ تو ہندو جاتے ہیں سُننے کے لیے گردوارے میں کیرتن ہوتا ہے تو وہ کیرتن سُننے کے لیے جاتے ہیں اور چرچ میں اتوار کی عبادت کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ وہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر انسان کو اپنے مذہب سے پیار ہے اور اپنے مذہب کی تقریبات سے محبت ہے کہ وہ اپنی اپنی تقریبات کی محبت میں کرنا چاہتا ہے جس مذہب کا ہے وہ اُسی تقریب میں شامل ہونا چاہتا ہے پیش کرنا چاہتا ہے اور جیسے کہ میں عید عید میلاد النبی پہ سب قوالی کرواتے ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کی ہی ہے اور ہندو تو بھجن کرواتے ہیں پوجا کرواتے ہیں تو اور چرچ کا الگ ہوتا ہے کرشچن وغیرہ کا اور گرودوارے وغیرہ کا اُن کا لوگوں کا الگ بھجن وغیرہ ہوتا ہے